नमस्ते हाँ ने हमको बुक करनी है हमको केदारनाथ जाना है और और वहाँ नैनीताल जाना है और हाँ सब कहूँ फिर हाँ हाँ हमारे हमर हमारे भतीजे हैं वहाँ हम वहाँ लखीमपुर में ये बुक करके वो मास्टर हैं पूरे बच्चे साथ में हैं हम बहू है हमारी बिटिया है सभी हुआँ सब कहीं टहलने जाएँगे किराया नहीं बुक करके जाएँगे गाड़ी वहाँ हमारे भतीजे वहाँ रहते हैं कितने में कितने अच्छा सब कहीं घुमा दिए गे लिए हाँ कितना रुपैया लेओगे यहाँ हाँ परिवार ले चलेंगे कितना रुपैया लगेगा बतावत हो हाँ अरे सही बताओ दो हज़ार पड़ेंगे तीन हज़ार पड़ेंगे कि दस हज़ार पड़ेंगे कौन सा और क्या हाँ हाँ हाँ तैयारी से नमस्ते नमस्ते